हलो जय झूलेलाल साईं साईं मूंखे उहो थोरो बिजली जो कमु कराइणो आहे मोटर वोटर जो कमु आहे साईं हा साईं हा मोटर ख़राबु आहे कुझु ॿियों बि कमु आहे थोरो बिजलीअ जो जेको आहे अची ॾिसो हुन में छा लॻंदो छा थींदो छा कंदो मोटर आहे हा वायर ख़राबु आहे रिंग ख़राबु आहे मोटर मतलबु तव्हां अची कंहिं इलैक्ट्रीशियन खे या पाणि अची ॾिसो मोकिलियो ख़र्चु वर्चु छा लॻंदो समुझो हा हांजी

हा साईं पोइ केॾी महिल तव्हां अचो केॾी महिल या छोकिरो मोकिलियो या पाणि अचो तव्हां ॾिसो पाणि पंद्रहां वीह मिंट लॻी वेंदा हुते हा अचो न लाइट बि वरी ईंदी वेंदी आहे भई लाइट जो बि थोरो मसिलो आहे केॾी महिल लाइट थी वेंदी आहे पोइ जल्दी सां हा मोटर त हलंदे हलंदे इअं बीह रही आहे मोटर

हा साईं हा हलंदे हलंदे जेका आहे न बि ख़राबी त नाहे हलंदे हलंदे इअं बीह वेई आहे बसि गरमु थी करे बीहु रही आहे उहो अची ॾिसो छा हुन में ख़र्चो पाणी आहे केतिरो आहे जल्दी कयो न त पाणी न भरिजी सघंदो त वरी असांजे लाइ तमामु हिकिड़ी दिक़त थी वेंदी समुझे पाणी पीअण जी बि नाहे सनानु पाणी जी बि दिक़त थी वेंदी जी जी

साईं जय झूलेलाल धन्यवादु साईं तांजो